मातृ भाशेचो मान म्हणल्यार रिती रिवाजाचें म्हत्व जपप आपल्या मातृ भाशेंत उलोवपाक एक वेगळो आत्मविश्वास तयार जाता तशेंच शाळांनी पयलीं कांय वर्सां मातृ भाशेंत शिकल्यार बेगीन लक्षांत रावता भुरग्यांक हुशार जातात तांची याद दवरपाची ताकत वाडटा मातृ भाशेक मान दिल्यारच आमची उदरगत जातली आनी आमच्या संस्कृतीचो खरो अर्थ कळपाक मदत जातली ताच्या खातीर आमी चडांत चड आमचे कोंकणी भाशेचो वापर करूंक जाय आमी सदांच उलोपाक कोंकणी भाशेचोच वापर करूंक जाय